हेलो क्या मेरी बात विक्रम सिंह जी से हो रही है ओला कैब से जी विक्रम सिंह जी मैं शिखा माथुर बोल रही हूँ मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मुझे छ जनों के लिए मालवीय नगर में जंतर मंतर देखने के लिए एक गाड़ी चाहिए तो क्या आप ये उपलब्ध करवा सकते हैं

चार जनों के लिए अगर मैं ये गाड़ी करती हूँ तो आप कितना किराया लेंगे चार जनो में आप चार सौ रुपये लेंगे धन्यवाद जी विक्रम सिंह जी अगर मैं छ जनों के लिए यही गाड़ी करूँ तो क्या आप मुझे ले जा सकते हैं छः जने छोटी गाड़ी में नहीं आएंगे धन्यवाद भैया तो भैया क्या मुझे छः जनों के लिए बड़ी गाड़ी करनी होगी तो उसका किराया कितना होगा इसका किराया छ सौ रुपये होगा ठीक है भैया तो क्या आप हमें इन दोनों गाड़ियों के बीच में अंतर बता सकते हैं दो सौ रुपए का इतना ज्यादा आप क्यों ले रहे हैं बड़ी गाड़ी में पेट्रोल लगेगा ज्यादा लगेगा धन्यवाद भैया तो भैया आप हमें छ जनों के लिए मालवीय नगर जंतर मंतर दिखाने के लिए आप हमें एक बड़ी गाड़ी ही भेज दीजिए जिसमें हम सभी आराम से सुविधापूर्वक बैठ सकें और आप हमें वहाँ तक जंतर मंतर तक ले जाइए और जंतर मंतर से आप हमें वापस हमें इसी स्थान पर घर तक छोड़ दीजिए जी भैया मैं आपके छ सौ रुपये देने के लिए तैयार हूँ धन्यवाद